पहिरीं मां चेस खेॾंदी हुअमि त मूंखे हूअ वधीक सुठो लॻंदो हुओ जीअं असां चेक मेट अ चेस में चेक मेट था करे कयूं त असां जीते था सघऊं उन में वधीक माइंड जी ज़रूरत आहे जेके अञा कई कई माण्हुनि खे ॾई था सघऊं चेस खेल जे अलावा असांखे वधीक कॉन्सनट्रेशन खपे कि अगरि असांखे चेस खेलणो आहे ऐं उन खे जीतण जे अलावा बि असांखे वधिकु ध्यानु उते ई ॾियणो खपे ताकी साम्हूं वारो कहिड़ी बि चाल वठी करे असांखे मारे न छॾे या मारे करे जीते न छॾे इन करे चेस वधीक इनोवेटिव आहे ऐं चेस खेॾण लाइ वधीक दिमाग़ जी ज़रूरत आहे मूंखे चेस ई वधीक इनोवेटिव लॻंदो आहे छोकी कोई कोई चेस खेॾे थो सघे सभी माण्हू न था खेॾे सघनि चेस